ओ जाबाय नोंसोरथ' माबाना बेफारि ना अ माबालै आंनावथ' मैगंआ बिराद बुरजा दंमोन फोरला दङ जोगोनार दं खुम्ब्रा दं फथ'ल दङ सबायबिमा मा साइज आ बबेबा बिदिनोसै खाबाय थानाय नालाय बबेबा एसे खायरा खुयरा जाबाय दा जुदि लकेल आव जायाबा आङो गोजानाव माने माबा साप्लाय सो हरनो नागिरदों आं ट्राक जों हा होनबा नोंसोर माबादो नैबे मोजां बुस्थुखौ लांबानो जाबाय आं दस्राखौ ट्राक जों साप्लाय हरनोसै जेनेबा नोंसोर नैबे जोगोनार खुम्ब्रा खांख्रिख'ला बेफोरखौ लांफैनो हागोन आरो ओमफ्राय नैबे सबायबिमाया एसे माबा जाबायना गोबाव जाबाय नालाय एसे थेफा थेफि नुनो नागिरबाय आरो बेखौथ' बेलेग गोजानाव लाङोबा आरो माबाया नालाय बासिनाय खोथा गैया नालाय ओरैनो माबानानैसो हलसेल आव होबोनाय जायो नालाय दा बे हलसेल आव जोंहा दामा दामि गैला आरो बै जि रेट खौल' लानानै फैनानै बिथाङा आंनो होलांगोन आरो फैसाखौ दा होनबा नोंसोर जोगोनारखौ लांफैनोसै जोगोनार खुम्ब्राखौ अ दा बेखौ माबा खालामनाय जागोन दामआ गरे गरे खालामनाय जागोन आरो बबेखौबा बिदिनो थ्रिस थाखा सल्लिस थाखा गोलैनाय जागोन आरो गिदिर फिसाबो थायोनालाय दा बेखौ गरे गरे खालामनाय जागोन आरो नोंसोर बेसेबांसो लाबोनो हागोन बादि लांनो हागोन बादि

नोंसोर माबायाव फैबानो माबा मोनसे जागोनना रायज्लायनायालाय बे आंथ' रेट खौसो खोनथाहरदोंना मा

होनबा अ अ होनबा खैथासोआव फैगोन नोंसोरलाय

थिनथासो औ माने ओरैहाय बेलेगनिफ्राय गारि फैगोन नालाय दा बेनिखायनो बे गारि फैनायावनो फैखायोबा मोजां जागोन आरो नङाबा आंखौ लोगो मोनाबो जानो हागौना आङो बिसोरनो माल बजाय होनानै दस्रायाव थांनो हागौ औ दे होनबालाय जाथ'बाय दे दोननोसै